हा मां ड्राइंग जी क्लास ऐं वर्कशॉप में ख़ूब दफ़ा भाॻु वरितो आहे और हुन सां मुंहिंजो अनुभव ख़ूब सुठो थियो छोकी जॾहिं तव्हां किथे कोई बि क्लास या वर्कशॉप में भाॻु वठंदा आहियो त हुते पहले त तव्हां ख़ूब तरीक़े जे माण्हुनि सां मिलंदा आहियो और हुननि जी कला सां तव्हां वाक़ुफ़ु थींदा आहियो हुन जी कला खे तव्हां सम्झंदा आहियो और तव्हां जी कला में जेके बि नेगेटिव हो आहे मतिलबु कि किथे कोई कमियूं आहिनि त तव्हां हुननि खे ॾिसी करे तव्हां पंहिंजे अंदरि में सुधार करे सघंदा आहियो और ॿी गाल्हि हे आहे कि तव्हां खे नयूं नयूं शयूं हुते सिखण जे लाइ मिली सघंदी आहिनि